दासो गंसे मबाइल बायना लादोंमोन आं मबाइलआनो कालारफ्राबो मोजां नङा साइसबो नङा हेंग जालाबायो ओरैनो दामल' गोसा लाबाय बेटेरिफ्राबो खामानि होआ सार्सआनो थाबखौनो हाबा